म्हाका फोटोग्राफीची आवड खूब आसा जशी की हांव आमी पयलीं फोनान फोटो काडपाक शिकले जशें फोनान फोटो काडली तशें मागीर आमी हितून कॅमेरा बीन यूज करपाक लागल्या आनी जशी फोटोग्राफी मॉडेलींग करता तश्या टायपान म्हाका खूब आवड आसा आनी ती म्हाका करपाक अशी आवडटा जशी की तितून मजा हाडटा तशी हांवे ते करपाक खूब टायम हो वचना ना मातसो आनी मॉडलिंग बीन त्या टायपान करपाची आसता त्या टायपान खूब मजा येता फोटोग्राफी ही खूब बरें यता आनीी एन्जॉय करून करूं शकता जशें की एनवायरमेंटल फोटोग्राफी एनवायरमेंटाचाच्या रि एनवायरमेंटल मिक्स अप जावन फोटोग्राफी करता मॉडेलिंगाची अशी स्टेज वायज करतात खंय कोणी इनोग्रेट केले आफयलें जाल्या थंय करतात वचोन आनी अशी फोटोग्राफी करपाक डिफरंट आसता न्हू सो भायर अशी हांव पयलीं फोनान करी फोटोग्राफी म्हणजे भायर रावून राव आनी आतां हांव अशी कॅमेराज बीन घेवन फोटोग्राफी करता आवटसायड न्यू न्यव प्लेसीस एक्सप्लोर करूं सो ते ते करपाक सुद्दा एक हॉबी आसता न्ह तितून मजा येता म्हाका आनी ते करपा खातीर हांव बिंदास फ्रिली अशें करूं शकता जितून करून म्हाका इंट्रस्ट खूब आनीक वाडटा आनी भायरच वचून फोटोग्राफी करप न्यीव न्यीव प्लेसीस एक्सप्लोर करप ही मजा डिफरंट आसता न्हू सो ताका लागीन मागी तेी मजा करपाक खूब आवडटा आनी ते करपा खातीर राव चड एक्सायटेड आसता सो ती म्हाजी मोस्टली लायफली अशी हॉबी आसा फोटोग्राफी ही नॉर्मली कोणूय करूं शकता बट अशें मॉडेलींग जावपाक आनी फोटोस दुसऱ्यान तुजे काडपा खातीर खूब डिफरंट आसता मिन्स तुका फुड्यान रावचे पडटा तुजे ती फोटोज काडटली जशें मागीर ते एडीट करतले जशें तुका मॉडल तयार करतले हें डिफरंट खूब आसता सो तितून मजा खूब येता